में तुसें सनानी हरेयाली दे बारे च हरेयाली हरेयाली साढ़े अलाके च डोगरी दे बड़े शैल होंदी इ'यां कि इ'यां इयां कि हून बरसांती दी ब्हार आंदी जियां कि बरसांती दी ब्हार आंदी जियां कोई बाह्रै गी निकलै सारा कुछ इ'यां सैल्ला ई सैल्ला सैल्लै ई सैल्ला होंदा हर धारां सारियां इ'यां हरेयालियां होंदियां जियां कोई बाह्रै गी निकलै इ'यां बड़ा ई शैल लगदा असेईं इ'यां इ'यां दिक्खियै बी इ'यां बड़ा शैल बंदा इ'यां दिक्खग इ'यां कि हरेयाली दिक्खियै इ'यां मज़ा आंदा इ'यां कि इ'यां मन इ'यां बड़ा इ'यां शांत इ'यां होई जंदा इ'यां बड़ी खुशी मैह्सूस होंदी इ'यां ते इ'यां फुल्ल होंदे बरसांती दे दिनें इ'यां बड़े खिलदे इ'यां स्यालें दे दिनें बड़े शैल खिलदे ओह् बूह्टे बड़े स्यालें दिनें बड़े शैल खिलदे कैंथें दे बगैरा फुल्ल बगैरा निकलदे इ'यां बड़े शैल इ'यां हरेयाली इ'यां चार चबक्खै इ'यां फुल्लें दे फुल्ल होई जंदे इ'यां कि इ'यां कि कि कि जियां कि अस ओह् लान्ने ओह् कुछ बी इ'यां अस ओह् फुल्ल दे बूह्टे बगैरा लान्ने इ'यां घर इ'यां फिर इ'यां थोह्ड़े थोह्ड़े बड्डे होई जंदे इ'यां ते कि बरसांती दे दिनें इ'यां खिलदे इ'यां ओह् खिलदे इ'यां फुल्ल ते ओह् शैल होंदे ओह् इ'यां मिगी शैल लगदा फुल्ल बगैरा लाने इ'यां घर बी इ'यां बड़े शैल होंदे में लाए दे क्यारियां एड्डियां शैल बनाई बनाइयै इ'यां फुल्ले दे बूह्टे इ'यां बड़े शैल इ'यां हरियाली गै हरियाली होई जंदी चार चबक्खै घर दे इ'यां कश बाह्र कि इसलै दिक्खै कोई इ'यां कोई बाहरै निकलै घरै दा निकलै इ'यां बड़ा शैल हरियाली हरियांली होंदी हर जगह् इ'यां कि इ'यां दिक्खियै बी इ'यां मन बड़ा खुश होई जंदा कि होर बी कोई दिखदा कि बरसांती इ'यां होर बी कोई लोक आंदे दिक्खने गी जम्मू बगैरा दे टूरिस्ट आंदे कि चलो प्हाड़ी अलाके च जाचै दिखचै कुछ ते कि दिखचै कुछ ते बड़ा ई शैल लगदा उ'नेंगी बी ओह् बी घूमने गी आंदे इत्थें हरेयाली दिक्खने गी आंदे इ'यां इ'यां बड़ा ई शैल इ'यां हरेयाली चार चबक्खै धारां इ'यां बड़ियां शैल होंदी सैल्लियां सैल्लियां होई दियां इ'यां फुल्ले दियां पूरी इ'यां बनी दियां इ'यां कि कैंथें दे बगैरा फुल्ल खिलदे स्यालैं दिनें इ'यां सोहै दिनें ओह्दे खिलदे करांगल दे होंदे पीले फुल्ल होंदे ओह् बी बड़े शैल इ'यां बूह्टे इ'यां बिलकुल इ'यां पीले इ'यां बड़े शैल होंदे इ'यां बड़े शैल खिल्ली जन जंदे इ'यां बूह्टे इ'यां ते ओह्दे फुल्ल बी होंदे कि फुल्ल लगदे ओह्दे बड़े शैल ओह् स्यालै दिनें गुट्टी बगैरा खिली जंदी इ'यां सोहै दिनें ओरेंज फुल्ल होंदे बड्डे बड्डे ओह् बी बड़े शैल इ'यां खिल्ली जंदे इ'यां इ'यां बड़ा शैल लगदा इ'यां फुल्ल इ'यां बड़े शैल इ'यां ओह्दे लाए दे होन चार चबक्खै ताज़ी खशबू आंदी इ'यां बड़ी शैल घरै घरै आंगनै दे बाह्रें लाए दा होऐ बूह्टा फुल्लें दा बगैरा बड़ा शैल घरें इ'यां खशबू आंदी रैंह्दी इ'यां बड़ी इ'यां कि बड़ा शैल लगदा इ'यां कि कि होर बी सगुआं बड़ी शैल होंदी इ'यां हरेयालियां हरेयालियां होंदियां इ'यां इ'यां बड़ियां ई शैल होंदियां इ'यां कि साढ़े घर लाग्गै धार इ'यां बड़ी शैल होंदी कैंथ होंदा उत्थें इ'यां खिलदे इ'यां चिट्टे गेंदे फुल्ल होंदे ओह्दे इ'यां बड़े शैल इ'यां लगदे इ'यां चार चबक्खै इ'यां खिलदे इ'यां बिलकुल सैल्ली बरसांती दे दिनें ते बड़ियां ई शैल होंदियां इ'यां धारां इ'यां बिलकुल सैल्लियां गेदियां इ'यां हरियालियां गेदियां होई जंदियां इ'यां जगह् ते होर फुल्ल बगैरा ला दे होंदे घर बरसांतीं दे दिनें ओह् बी बड़े शैल होई जंदे इ'यां बड़े फुल्ल ओह्दे लाल गलाब होई गे हा पीला पीले फुल्ल होई गे चिट्टा गलाब होई गेआ ओरेंज फुल्ल बगैरा होई गे जियां बड़े शैल होंदे लाए दे में लाने लाने इ'यां अपने घर इ'यां बड़ा मज़ा आंदा मिगी लानेईं उ'नेंई बूह्टें बगैरा इ'यां बड़े शैल होंदे इ'यां लगदे इ'यां मिगी ते होर बी ते फ्ही उ'नें में पानी ऊनी देना उ'नेंगी इ'यां बरसांती बरखां होंदियां रैंह्दियां तां कोई जरूरत गै निं पौंदी इ'यां देने दी पर सोहै दिनें होंदा थोह्ड़ा इ'यां मुश्कल कि देना उ'नेंगी पानी बगैरा सवेरे जल्दी उट्ठियै शाम्मी बी देना उ'नेंगी इ'यां बड़ी शैल इ'यां निं तां सुक्की जंदे इ'यां फुल्ल इ'यां पानी पूनी कोई निं देवै तां इ'यां इन्ने दिनें तां बड़े जादा इ'यां सुक्की जंदे इ'यां ओह् ते बरसांतीं दे दिनें बड़े शैल होंदे खिल्ली दे इ'यां सैल्ले गेदे होई जंदे फ्ही इ'यां बड़े शैल इ'यां लगदे इ'यां चाक चबक्खै लाए दे होन घरै इ'यां बेह्ड़ै बी लाए दे होन फुल्ल ओह्दे घोंसले गमलै च पाइयै इ'यां बड़े शैल लगदे इ'यां असेंगी इ'यां ओह्